हम हरिमो हरिमोहन झाके लिखल कन्या कन्यादान पढ़ने छलहुँ हेँ पूरा ओ पोथी बड्ड सुन्दर पोथी छल आओर ओहिमे मार्मिको बहुत बात छलै हेँ जे हमरासभके गाम घरमे पहिने जे कनिआँ जे नहि पढ़ल लिखल रहैत छलै गामक रहैत छलै हेँ आओर वर जे कनि पढ़ि लेने रहैत छलथि हेँ तऽ ओ कनिआँके से हेय दृष्टिसँ देखैत छलखिन हेँ

देखियौ कनिआँके ओकरा पढ़य लिखयसँ छै कि ओ ओकर पारिवारिक जीवन आनो तरहे पढ़ले लिखलेसँ तऽ नहि समृद्ध हेतै ओ तऽ ओकर अर्धाङ्गिनी भेलै आधा अङ्ग भेलै ताहि लए कऽ तऽ ओ ओकरा सङ्गे बिना पढ़लो लिखल ओ रहि सकैत छथि लेकिन से नहि ओ कनिआँके तिरष्कार कऽ देलखिन से मार्मिक जे पढ़लहुँ तकर हम बहुत अथी छी दुखी भेलहुँ